دہلی میں تعلیمی نظام پہلے کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو بہت بہتر ہو چکے ہیں یہاں کی موجودہ حکومت اس پر بہت کام کرتی ہے اور اس کو ایک بہترین اور منظم طریقے سے پوری دنیا کے لیے مثالی بنایا جا رہا ہے یہاں پر جو معزور طلبا ہیں ان کے لیے اسکول میں کالج میں اور اسی طرح دہلی کی بڑی یونیورسٹیوں میں بہت بہتر سہولیات مہیّا ہیں ان کے داخلہ اور ان کے رہائش کے لیے بہتر طریقے اور فیس کی معافی کی سہولیات دستیاب ہے